ہاں میں نے کھانا بن پکانے کے شوق کے بارے میں سوچا تھا بٹ ہمارے گھر والوں گھر والوں نے منع کر دیا کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں کام نہیں کرتیں باہر جا کر بس اسی لیے ان کی ان سوچ بھی آج وہی آج بھی وہی سوچ ہے ان کی جو پہلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی تو بس اسی لیے اب میں گھر میں ہی یوٹیوب پر دیکھ دیکھ کر نئی نئی ڈشیز کا نئی نئی ڈشیز ریسیپی دیکھ دیکھ کر اپنے شوق کو پورا کرتی ہوں اور وہ ڈشیز جو میں بناتی ہوں وہ میں اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتی ہوں جو انہیں بہت پسند آتی ہے بس اسی اسی طرح سے میں اپنے شوق کو پورا کرتی ہوں اور اپنے اور اپنے اندر کے شوق کو میں کبھی مرنے نہیں دوں گی میں اسے ہمیشہ زندہ رکھوں گی ایسے ہی نئی نئی ڈشیز بنا کر